मेरे अनुसार सौर ऊर्जा से बनी चीज़ें एवं टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी पूरी दुनिया में आने वाला दशक यही है सौर से क्योंकि बिजली बड़ी महंगी होती जा रही है इसलिए सौर जो है सौर की जो ऊर्जा है उससे बिजली बना कर लोग काम अपना करते हैं